जी हाँ मेरी बहुत सारी पसंदीदा किताब हैं जिनमे चंद्र शेखर आज़ाद शहीद भगत सिंह एवं विवेकानन्द जी इन तीनों की किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं और मुझे फिल्मों में भी जो देश प्रेम की फिल्में है वो देखना पसंद है जैसे कि गदर भगवान श्री कृष्णा इत्यादि टी वी शो में मुझे भगवान से सम्बंधित बजरंगबली महादेव इत्यादि पसंद है क्योंकि टी वी शो में मुझे भगवान नो के बारे में जानकारी मिलती है महादेव जो सीरियल है उसमें हमें महादेव जी के अस्तित्व के बारे में पता चलता है कि महादेव जी कैसे थे और मेरी जो पसंदीदा किताब हैं उनमे मुझे मेरे इनको मैं आइडियल मानता हूँ भगत सिंह जी चन्द्र शेखर आज़ाद जी एवं स्वामी विवेकानन्द जी इनकी जीवनशैली के बारे में पढ़ने को मिलता है मुझे इनकी किताबों से पता चलता है कि इनका जीवन कितना संघर्ष भरा था इन्होंने हमें किस तरीके से हमारे दैनिक जीवन में अपना योगदान देकर आज तक भली भाँती प्रकार से खड़ा रखा है इसके बारे में भी पता चलता है और मुझे देश प्रेम की फिल्में देखना पसंद है कि किस प्रकार हम अपना प्रेम अपने देश के लिए लुटा सकते हैं